पूर्णिया के सांस्कृतिक कार्य मे मधुश्रावणी के पूजा भेल छै ई नया शादी सुदा जोड़ा सभ लए पूजा होइ छै एहिमे शिव पार्वती लए विशेष पूजा होइत छै